यात्रा करणु हिकु अनौखो अनुभव आहे हरेक माण्हू जुदा जुदा अनुभव करे थो यात्रा जुदा जुदा तरीक़े सां माण्हू करे सघे थो जीअं रेलगाॾी बस हवाई जहाज मोटरगाॾी रिक्शा साईकल मोटर साईकल सभु इहा यात्रा करण जा साधन आहिनि हिननि सभिनी साधननि मां बस जी यात्रा कई हुई मूंखे हिकु अलॻि अनुभव मिल्यो हुओ बस जी यात्रा जुदा जुदा जॻहयुनि ते मां कई आहे सरकारी बस यात्रा ट्रावेल्स यात्रा ॿिन्हिनि में मां यात्रा कई आहे जंहिंजो अनुभव ॾाढो सुठो हुओ छावंजाह सिटुनि वारी सरकारी एक्सप्रेस बस में मां अहमदाबाद जी यात्रा जूनागढ़ खां कई हुई सां मूंखे ॾाढी आरामदायक लॻी बस ॿ ऐं टे सीटुनि वारी हूंदी आहे मां ॿिन्हिनि में यात्रा कई आहे हर हिक सीट ते हिक हिक धरी हूंदी आहे धरी वारी सीट ते विहण वारी सीट ते ॿाहिरि जो क़ुदिरती नज़ारो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे हिक शांतीअ जो अनुभव थींदो आहे बस जे भरिसां टिकिट कढण वारे जी सीट हूंदी आहे ड्राइवर माना बस चालक जी सीट अॻियां हूंदी आहे मां डीज़ल वारी बस में ॾाढी यात्राऊं कयूं आहिनि पहिरियां डीज़ल वारी बसूं त हलंदियूं ई हुयूं हाणे बि जाम हलंदियूं आहिनि पर हाणे समय अनुसार वक़्त जे बदलाव सां सभु फिरी थो वञे त हाणे वक़्त जे बदलाव सां डीज़ल खां सवाइ बिजलीअ ते हलण वारियूं बसूं बि नयूं आहियूं आहिनि नईं नईं प्रगती थी रही आहे हाणे ए सी वारियूं माना पाणि जंहिंखे एर कंडिशन चवंदा आहियूं उहा सहूलियत बि बस में हूंदी आहे मथे माण्हू अॼु सामान रखण जे लाइ सीट ते मथां जॻह हूंदी आहे जंहिं में सामानु रखिजी वञे त सीट ते वेई आरामदायक यात्रा करे सघे थो हरेक बस में आपातकालीन धरी रखियल हूंदी आहे यात्रा कंदे वक़्तु कुझु अकस्मात या तकलीफ़ थिए थी त यात्री पंहिंजे बचाव करण लाइ हेठि लही थो सघे त पंहिंजो बचाव सें सहूलियत सां थी थो सघे मां भस में जुॾा जुदा या जॻहयुनि ते यात्रा कई आहे जीअं जूनागढ़ खां सासण जूनागढ़ खां राजकोट जूनागढ़ खां भावनगर दिल्लीअ खां अमृतसर सभिनी जो जुदो जुदो अनुभव मिल्यो आहे भस हिक हंध खां ॿिए हंध वञण लाइ हिक सुठो माध्यम आहे बस जी मुसाफ़िरी इलाही आरामदायक बि हूंदी आहे